जी राम राम राम राम जी जी बिल्कुल हो जाएगा जी अभी पूजा पाठ हम पर खर्चे का का देखिए हम पंडित जी हैं ठीक है आ पं पंडित पंडित देखिए पंडित जी हैं ठीक है हम लोग को भी जो है ना आप ही लोग पे हम लोग जीते हैं ठीक है आप ठीक है जो हम लोग का रोज़ी रोटी है ठीक है ये नहीं से हम पंडित जी है तो हमको आप भगवाने मानिये भगवान नहीं हैं आप ही के जैसे हम भी इंसान हैं ठीक है ठीक जी जी एकदम सुलझाऍंगे जी हाँ जी अगर यदि आप मेरे पास आए हैं तो आपकी बीमारी का और आपकी समस्या जरूर सुधार होगा ठीक है और अथी ई सबके बारे में जो हम बताते हैं तो हम जो हैं न दक्षिणा मेरा आपका पहले काम हम करेंगे तबे दक्षिणा लेंगे जो अथि एक स एक सौ इक्यावन रुपैया या ए हज़ारो रुपैया देता है तो उसका आप लोग के डिपेंड हम ई नहीं कहते हैं कि जी जी होता है होता है इसमें ये होता है की समाज में यदि कोई कुछ करता है तो नजरो ओजर लगता है इसी तरह से बीमारी का अवता ज़्यादा बढ़ जाता है तो दुनियाँ में हर एक प्रकार का समस्या है एक एक ठो संकट भी होता है जो आत्मा तात्मा जो होता है ई सब भी थोड़ा लोचा मार मार देता है तो आदमी को कई प्रकार की जिस जैसे आपका घर थोड़ा इनार के अथि नदी के तलाब के पास है न इसीलिए आपको ज़्यादा दिक्कत होता है ठीक है इसलिए कि वहाँ पे जो है न किस अथि किसी ढेर सारे आदमी जाते हैं किसके मन में क्या होता है क्या बोलता है आपके घर में बड़ी ये समस्या है ठीक है तो आपको समस्या को हल करने के लिए आपको होम कराना पड़ेगा ठीक है जी सुनिए पहले यजमान आपको होम कराना पड़ेगा और होम में जे है होम का सब सामान जो है हम लिख देंगे ठीक है आप ले आइएगा और आपका जो है न बिल्कुल सुधार हो जाएगा ठीक है तो ठीक है हम जाएँगे तो घर पे जाएँगे सब चीज़ हम कर देंगे ठीक है राम राम

ठीक ठीक राम राम ठीक प्रणाम ठीक है रखिये तब